हेलो हेलो हम एगो मैथिली फिलिम निर्माता बजै छी हम हँ हम एगो फिलिम बनेबै मैथिलीपर तऽ कनि अहाँ हमरा बतेबै मैथिलीमे मतलब अपना कल्चरमे कि कोना होइ छै अहाँ मैथिली फिलिम देखै छिए केहन केहन फिलिम देखने छिए अच्छा कोन कोन फिलिम देखने छिए अच्छा ई मतलब हँ ब एकर कहानी मतलब अहाँ बता सकै छिए कि कथीपर स्टोरी छै पूरा अच्छा दहेजपर छै अच्छा आओर केहन केहन मूवी देखने छिए मैथिलीमे अच्छा मतलब विद्यापति आओर महादेवके कहानी अच्छा हँ आओर हँ अच्छा आओर हँ अच्छा ओना अहाँके हिसाबसँ के केहन स्टोरी कि हेबाक चाही मैथिली फिलिमलए

हँ हँ हँ से बात तऽ सही छै जेना अपनासबके विवाहपर हेबाक चाही मैथिलीके विवाह जे होइ छै मैथिल कल्चरमे अँ आओर छठि सबपर होइ छै ओहिसबपर हेबाक चाही हँ हँ हँ सही हँ हँ अच्छा ठीक मतलब पारिवारिक कहानी हेबाक चाही पूरा अच्छा हँ तऽ आओर अहाँके एक्टिङ्ग अबैए हेतै अगर अहाँके मतलब ऑफर देल जाएत कि अहाँके करबाके अइ तऽ अच्छा वएह जरौलकै अच्छा तऽ ठीक छै तहन जखन हम ई सोचब तऽ अहाँके फेर हम कॉन्टैक्ट करब हँ तऽ लेकिन अहाँके मतलब पूरा प्रैक्टिस करबाबऽ पड़त नीकसँ कि हँ कोना बजनाइ अइ कि कोना करनाइ अइ अँह तऽ ठीक छै आओर किएक सासुके रोल नहि करबै नीक अच्छा बेसी नीक करबै अच्छा हँ ठीक छै मतलब पारिवारिक फिलिममे अहाँ रोल कऽ लेबै हँ ने तऽ ठीक छै तहन हम एहिपर सोचबै हम एहिपर मैथिलीके फिलिमलए कहानी सोचबै तऽ हम अहाँसँ कॉन्टैक्ट करब अहाँ हमरा बताएब आओर हँ ठीक छै